हमारे क्षेत्र कि बात करे तो तो हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली फ़सल मक्के की और गेहूँ की है जिसमें पैदावार लाग लागत सब कुछ अच्छे से निकल जाती है जितनी हम लोग मेहनत करते हैं अपनी खेती बाड़ी में वह मेहनत हमको बाक़ायदा हमको मिल जाती है अभी गेहूँ की फ़सल की बात करें तो गेहूँ कि फसल हम समय पर टाइम पर उसको बोते हैं तो हमको अच्छी लागत और अच्छी उपज मिल जाती है जैसे हम बात करें मक्के की मक्काे की फसल को अगर टाइम पर बोनी की जाए तो उसकी पैदावार भी अच्छी रहती है टाइम टाइम पर हर चीज़ का ध्यान देना तो फ़सल की पैदावार अच्छी रहती है सबसे ज़्यादा उपज देने वाली अभी मक्के की फ़सल है जो सबसे अच्छी अच्छी उपज देती है गेहूँ भी बहुत अच्छी उपज देती है और भी कुछ दलहन फ़सल है जैसे कि है चना तूअर